ریاستِ تلنگانہ میں بہت سے ایسے ڈسٹکس ہے جہاں پہ پڑھے لِکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پچھلے دس سال سے تو لوگوں میں اتنا اویرنیس آ گیا ہے پڑھائی کے طرف جیسے کہ ابھی آپ کچھ چند ڈسٹکس کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ منچریال کا سکسٹی فور پوائنٹ تھری فائیو پرسینٹیج ہے یا دادری بھون گری ڈسٹک کا سکسٹی فائیو پوائنٹ ٹو فور پرسینٹیج ہے اور ویسے ہی رنگا ریڈی جو حیدرآباد کے بالکل قریب ہے ابھی حیدرآباد جس سے الگ ہُوا ہے وہ سیونٹی ون پوائنٹ ایٹ ایٹ پرسینٹیج اُس کا پڑھے لِکھوں کی تعداد کا پرسینٹیج ہے